हॅलो आं सलोनी संदीप नायक उलयतां हां हांयें रेस्टोरंटानच्यान गौरीश रेस्टोरंट वॉर्डर केल्ली ती म्हाका वॉर्डर हांयें सांगली ती मेळोना म्हाका दुसरी दुसरी येयल्या मागीर हें अशें कितें गाय कित करपा तुमकां हांयें सांगलेले पुलाव भाजी सालाद आनी सोल कडी पूण येयले म्हाका हे फ्राय हे फ्राय नुस्तें आनी चिकन फ्राय आनी चिकन बिर्याणी कित करपा आतां मागीर तुमचे आतां कंप्लेन करपाची आमी सांगता तें तुमी सारके दिना वॉर्डर आनी आतां किद करपाचे हांयें वेज सांगलेले तुमी नुस्त्या सांगले म्हाका दिला हांयें वेज सांगलेले आतां कित करपाचे आनी आतां पयशे हांव हांव पे पेमेंट पेमेंट कर कित करता तुमी

वॉर्डर कॅन्सल वॉर्डर कॅन्सल केली हांयें आतां म्हाका ती ऑर्डर कॅन्सल केली आतां कित करपाचे तुमचें कंप्लेन करपाची कंप्लेन करूंक गाय कित सांगता कितें रिटर्न दिता पयशे रिटर्न दिता तुमी गाय कित करता सांगा सांग म्हाका कित् तें बरें दवरिता